राजस्थान जे बारे में हिकु ग़लतफ़हिमी जेकी मूंखे लॻंदी आहे की आहे ग़लतफ़हिमी उहो इहो आहे की माण्हू सोचींदा आहिनि की राजस्थान में बिल्कुल बि पाणी न आहे पर माण्हू अगरि अची करे ॾिसनि त असां वटि ॾाढो पाणी आहे ऐं असां आराम सां ज़िंदगी कटे था सघूं ईअं ना आहे की बिल्कुलु सुको पियो आहे ऐं असांखे पीअण लाइ पाणी न आहे ॾाढो पाणी आहे हिते